में तुसें अपने बैट बॉल दी जाद दे बारे च दस्सना चाह्न्ना इक बार में जिसलै अपने गेआ हा कालेज अपने कालेज दी ग्राऊंड़ च इध्दर साढ़े ञ्यानें साढ़े कालेज़ दे गै ञ्यानें बैट बॉल खेलदे हे ते में बी इन्ना शौक हा बैट बॉल खेलने दा ते में बी सोचेआ चलो में बी बैट बॉल करी लैन्ना इध्दर सिक्खी लैना इंदे कोलूं जिसलै में गेआ नमां नमां गेआ उनें मेरे कोल आक्खेआ कि में बी बैटबॉल खेलने मिगी बी अपने कन्नै खला करो बड़े बड़े ञ्यानें ही ओह् सखांदे बी ऐ हे बैट बॉल ते खलांदे बी ऐहे ते ओह् आक्खा दे हे की ठीक ऐ बैट बॉल खेलन आई जा करो ते में फिर अगले दिनै कोलूं चली गेआ में बैटबॉल खेलन चली आ अपने कालेज ते उनें आक्खेआ कि बैटबॉल खेलन आई जा करो ते में बी अगले दिन कोलूं जिसलै गेआ उनें पैह्लें मिगी दौड़ लोआई अपनी बैटबॉल दी ग्राऊंड र उनें चक्कर लोआए पंज जिसले धोड़ी में चक्कर लाइयै खत्म होआ फिर उनें मिगी होर करोआई प्रैक्टिस करोआई इयां कैच फड़ने दी ओह् कराई उनें

सट्टां बी निकियां निक्कियां सट्टां लाइयां कि ओह् उध्दरा साऊथ आह्ली साईड दे हे तामिल नाडू में पढ़दा हा ते उंत्थें गल्ल होई मेरी ते ओह् मिगी पैह्लें पैह्ले ओह् इयां मेरे कन्नै इन्ना शैल व्यवहार नी हे करदे ओह् सोचदे हे एह् उध्दरूं जम्मू दा बंदा आए दा ऐ पता नी कोेई उग्गरबादी नी निकली जाए इयां ओह् नी होई जाए मिगी पैह्लें पैह्लें नी खलांदे हे फिर जिसले उनें पता चलेआ कि अपने कालेज बिच्च पढ़दा ऐ चलो खलाई लैन्ने आं फिर पैह्लैं पैह्लैं फिर उध्दरा दे ञ्यानें मेरे कन्नै ऐनी हे बलांदे बलूंदे ते फिर फिर जिसलै उनें मिगी मेरी रयासल तक्की कि एह् बैटबॉल शैल खेलदा ऐ फिर मिगी ओह् बल्लें बल्लें बलाने लगी पे मिगी होर पैह्लें कोलू बी शैल ते बैटबॉल दी त्यारी करान लगी पे तुसें असैं अपने कन्नै मैचै च खलाना ऐतबार ते फिर महां ठीक ऐ में बी उंदे कन्नै त्यारी करन लगी पेआ डेल्ली अध्दा अध्दा घैंटा ते स्टैचिंग ऐक्सर्साईज़ जां करांदे हे ओह् फिर ओह् ग्रैऊंड र दौड़ लोआंदे हे पंज छे चक्कर फिर तूं बाल्लां फड़नियां कैच फड़ने फील्डिंग करनी दौड़ना फिर मेरी ओह् करांदे हे फिर जिसलै मिगी उनें अपनै कन्नै मैच खलाना स्टार्ट करी ओड़ेआ इक बारी अस मैच खेलन गे हे ते में

फिर साढ़े दुऐ दुऐ कालेज दै बिच्च मैच हा ते असें बी फिर उनें मिगी दित्ता मौका दित्ता महां चलो तुसें मीगी मौका दित्ता में बी शैल गै खेलगा में बी अपने पिछले ओकड़े जदूं दा पता चलेआ हा मैच उनें ओह्दे इक हफ्ते पैह्लें गै मिगी होर शैल त्यारी करन लगी पेदा हा की इस बारी असें ट्राफी जित्तनी गै जित्तनी ऐ जे किश मर्जी होई जाए ते जेह्ड़े मेरे दुए दोस्त हे जिनें मिगी बैट बॉल सखांदे हे ओह् बी मिगी शैल च्यारी करा दे हे कि इसी असैं शैल खलाना इसी असैं पैह्लैं चढ़ने दा मौका देना ऐ ते उनैं मिगी मौका दित्ता बी हा असल बिच्च ते बंदे ओकड़े शैल बी ऐहे जिनें मिगी मौका दित्ता बड़े शैल ब्यवहार करदे हे मेरे कन्नै ओह् ते जिसलै असें मिगी उनें मौका दित्ता ते में बी शैल गै रन मारे में कोई सौ हारा रन मारी ओड़ेआ असें जल्दी गै मारी ओड़ेआ ते ओह् जेह्ड़े मेरे टींम मैंम्बर हे ते ओह् बी आखन ठीक ऐ तूं अज्ज शैल खेलेआ ते इयां गै खेलदे खेलदे बल्लें बल्लें खेलदे खेलदे असें मैच जित्तियै असें ओकड़ा बैट बॉल दा ओह् आक्खा दे असैं जिन्ने बी मैच अग्गें कोलूं खेलनें ऐ तुगी ते बिच्च जरूर गै खलाना ऐ जेह्ड़ा किश मर्जी होऐ तूं साढ़ा अज्जा कोलूं पक्का टीम च हैं साढ़ी ओह्कड़ी बैटबॉल दी टीम च तूं अज्जा कोला साढ़ा पक्का बंदा ऐं में आक्खेआ महां ठीक ऐ तुस मेरे बास्तै इन्ना करा दे ओ कन्ने मिगी होर बैटबॉल सिक्खने दा मौका मिला दा ऐ मिगी इन्ने स्हेई स्हेई प्लेयर कन्नै खेलने दा मौका मिला दा ऐ मिगा अग्गें पिच्छें जाने दा मौका मिला दा खेलने दा मौका मिला दा इन्ने स्हेई कोच मिला दे ऐं और जेह्ड़ा मेरा कोच हा ओह् बी मेरे कन्नै शैल व्यावहार करदा हा कि एह् बंदा स्हेई खेलदा ऐ इसी असें होर मौका देना ऐ फिर साढ़ा ओह्दे अगले हफ्ते इक होर मैच होआ उनें उनोें मिगी फिर तो चाढ़ेआ उनें अगले हफ्ते फिर तो मिगी चाढ़ेआ पैह्लैं अहें तू शैल गै रन मारियै ते जिसले साढ़ी फील्डिंग दा बारी आई ते में फील्डिंग बी शैल कीती में दो तिन्न कैच बी बिच्च फड़े ते इक्क अध्दा कोई कैच बी मेरा अक्खे छुड़केआ चलो उनें आक्खेआ कोई गल्ल नी इन्ना ते होंदा गै मैचै च हर बारी थोहड़ी कैच फड़ना होंदा कुसै मौकै छुड़की बी जंदा हून कोई गल्ल नी ऐ चलो फिर तो अग्गैं असैं पिर तों इक दो कैच होर फड़ेआ बिकटां बी लैत्तियां मैं जादा बॉलिंग बी करांदा हा ते में बॉलिंग बिच्च बी इक दो इक दो करांदा हा बिकटां बी लेइयां में में जिसलै बाल करा दा हा इक दो ते चलो बिकटां ले ते मेरे कोलूं चंगे खुश होआ दे ही तूं साढ़ा अज्जा कोलूं पक्का बंदा हून तूं बैटबॉल बड़ा स्हेई खेलना होन्ना ते इयै में बी बड़ा खुश होआ महां ठीक ऐ तुसें मिगी इन्ना स म्मान देआ दे ओ ते में बी तुं'दे बास्ते इन्ना करी गै सकना ऐं ते फिर अदूंआ कोला लेईयै साढ़ी टीम जेह्ड़ी इक दऊं बड़ी शैल असैं इक दम फैमली आंह्गर रौह्न लगी पे ते इयै मेरे सब तो स्हेई गेम दा फेवरट जेह्ड़ा मेरा पसंदी दी एह्कड़ा जाद ऐ मेरी